मिथिलाञ्चलमे पाबनि तऽ बहुते होइया जेनाकि तिला सङ्क्रान्ति जनवरीमे भए रहल यऽ आओर बहुत नीक लागैया लाइ बनैया चुड़लाइ बनैया तिल बनैया आओर फिर भोरे भोरे लोक नहाइया धिया पुता सभ नहाइया बड़का घूर कयने रहैया ओतऽ सभ कहै माँ हमरा दे तिल लाइ हम खाइब सभ कहैया पोखरीमे जाइ डुबकी नहायब तै गो तिल भेटत बच्चा सभ लोभे नहाइले जाइया पोखरि आओर खिचड़ी बनेने रहैया पापड़ घी दही नामी अछि ओहि दिनका तिला सङ्क्रान्ति बहुत टेस्टी ओहि दिन खिचड़ी बनैया आओर पाबनि तऽ बहुत सारा अछि जेनाकि भए गेल चौरचन चौरचनमे पिरुकिया बनैया टिकिया बनैया खीर बनैया दालि बाला पूरी बनैया दही पोराइया बहुत चीज होइया पाबनि एतऽ तऽ आर पाबनि होइया तीज होइया तीजो चौरचनेमे तीज होइया लेकिन दुनू पाबनि एहि बेर एके बेर भेल छलेैया आ छठि होइया दीपावली होइया दीपावलीमे बहुत नीक लागैत रहैया दीप पूरा जरैत रहैया गाना सभ बजैत रहैया आओर लक्ष्मीजीके पूजा होइया बड्ड नीक लागैया अपना मिथिलाञ्चलमे हमरा ई सभ फटक्का लोक फोड़ैत छथि छठिमे टिकिया बनैया पिरुकिया बनैया खरनाके दिन खीर बनैया गुड़ बाला बहुत नीक लागैत रहैया सभ ठामसँ लोक सभ सभके बेटी सभ अबैत छन्हि बड्ड नीक लागैत रहैत छन्हि सभ देखै लए जाइत छथिन घाट पर पोखरिमे होइया तऽ